जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं एक छोटे से गाँव में रहता हूँ और मुझे अपने परिवार वालों के साथ में समय बिताना बहुत अच्छा लगता है और मैं अधिकांश अपने परिवार वालों के साथ में कुछ नए नए प्रयोग करते रहता हूँ जो उन्हें भी अच्छा लगता है और मुझे भी अच्छा लगता है मैं अपने छोटे छोटे विचारों को अपने परिवार वालों के साथ में व्यक्त करता हूँ और हर बार एक नई चीज़ करने को मिलती है और कुछ नया सीखने को मिलता है मुझे भी परिवार वालों के साथ में और परिवार वालों को भी मेरे साथ में रहकर अच्छा लगता है जैसे कि हम एक छोटे से गाँव से रहते हैं तो हमारा एक गाँव एक परिवार के जैसे ही है तो सब लोग हम मिलजुल कर रहते हैं और मुझे नए नए काम करने में बड़ा आनंद आता है जैसे सुबह घूमने जाना सबके साथ मिलजुल कर बातें करना उधर से वापस आने पर सबके साथ में ही बैठकर नाश्ता करना तो काफ़ी सारी बातें भी होती हैं और अच्छा भी लगता है परिवार वालों को भी और अपने को भी और जैसे कि मुझे कई चीज़ों का शौक़ भी है जैसे बागवानी करना जैसे फूल वगैरह के पौधे लगाना या कोई फल के पौधे लगाना जैसे उसमें अपन पौधे लगा रहे तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें लगती हैं तो घरवालों की मदद से वो चीज़ भी करने को मिलती है जैसे कोई खाद वगैरे लाके लाके देता है कोई गड्ढा खोदने में मदद करता है कोई पेड़ लगाने में मदद करता है कोई पानी लाने में मदद करता है तो ये सब जो चीज़ें करने में मुझे बड़ा आनंद आता है और अपने परिवार वालों का मैं आभार व्यक्त करता हू कि मैं मुझे सपोर्ट करते हैं और उन ओ वी खुश हैं इस सारी चीज़ों से और जैसे मुझे और भी ऐसा है कि खाना वाना बनाने में भी काफ़ी रुचि रखता हूँ मैं तो परिवार वाले भी अच्छा समझते मुझे और सपोर्ट करते हैं कि भई अपने को घर का सदस्य कोई अपने को किचन में हेल्प कर रहा है या कोई नई चीज़ सीखने को मिल रई है नई चीज़ बना रहा है नए चीज़ का स्वाद चखने को मिलता है तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो अच्छे से कर लेते हैं परिवार वालों के साथ में बैठने का का एक मज़ा अलग ही रहता है वो और ताकि परिवार भी खुश रहे अपन भी खुश रहे और एक प्रकार से अच्छा माहौल वी बना रहता है उसमें और अपना मैं कहना चाहूँगा कि हमारे गाँव में जैसे छोटे छोटे लोग रहते हैं छोटे छोटे मकान वाले तो उनको उनके साथ में बैठना अपनी दिनचर्या बताना उनके बारे में बोलना बताते हैं अपने बारे में बताना तो काफ़ी मतलब अच्छा लगता है उन लोगों को भी और इन सब चीज़ों को करते हुए मुझे बड़ी खुशी मिलती है और मैं अपने परिवार वालों के साथ में बहुत खुश हूँ